हम दरभङ्गासँ बाजि रहल छी कि छपरा डिस्ट्रिक्टमे फोन लागल अइ हमहूँ ट्रेनमे छी अच्छा ई बताउ कि जे नीतीशजीके जे शासन चलि रहल अइ ई नया नया इन्डिया गठबन्धनमे गेलैथ अइ कि ओ नीक करै छथि नहि लेकिन अगर इन्डियाके मार्फत अगर ओ प्राइम मिनिस्टर बनि जेतै जे छै से बिहारके कायाकल्प ने हो जाइत अच्छा अच्छा लालू यादवसँ जुड़ि गेलैथ अइ ओहि लेल हँ हँ तऽ एतऽ तऽ सभ किओ जे छै से कइए रहल छथि कहिओ बी जे पी के साथ रहै छथि कहिओ जे राजदमे सटि जाइ छथि जखन जे जेम्हरसँ लेकिन बी जे पी योके तऽ इएह हाल छै नहि तऽ जातिवाद अहाँके बी जे पी इओ कऽ रहल अइ हँ लेकिन हुनका कोनो काममे शुभ काममे जे छै से लैए नहि जाइ छथिन संसद उद्घाटन केलखिन ओहुमे नहि लऽ गेलखिन बेबस्थाकि राष्ट्रपतिएके लेल बेबस्था नहि रहतै हँ हँ तऽ हुनका तऽ बजाबैके चाहैके रहै आब तऽ छुआछूत धीरे धीरे ईसब तऽ समाजसँ खतम भऽ रहल छै नहि तऽ ओ आब कतबो आदिवासी छै हुनका तऽ ओहिमे लेबऽके चाहैके रहै एखन लेकिन मोदी एखन जे नीतीश कुमार सभ लेकिन खूब जोब दऽ रहल छथि ठीक अइ राखै छी आब ठीक अइ